जय झूलेलाल अॼु अगरि कंहिं माण्हूअ खे पाण खे स्वस्थ रखिणो आहे त हुन लाइ व्यायाम ज़रूरी आहे हर हिकु इंसान खे हर हिकु माण्हूअ खे व्यायाम करणु खपे माण्हू सुबुह जो उथी करे बाग़ में वञे उते थोरी डुक डोड़ करे थोरी जॉगिंग करे हिनसां माण्हूअ जो शरीरु चुस्त तंदुरूस्त रहंदो ऐं ॿीं काई हल्की फ़ुल्की व्यायाम बि करे सिर्फ़ु डुक ही न पाए थोरा जंप ॾे थोरा जेके नंढा नंढा व्यायाम जेके हूंदा आहिनि हथु पेरु हिलाए ऐं कुझु न कुझु माण्हू कंदो रहे ऐं सुबुह जो बाग़ में वञण सां ताज़गी मिलंदी आहे मनु तंदुरूस्त रहंदो आहे ऐं स्वास्थ ॾाढो सुठो रहंदो आहे तंहिं करे हर हिकु इंसान खे ज़रूरी आहे सुबुह जो सवेल उथी करे बाग़ में वञे हुन सां सुठी ऑक्सीजन बि मिलंदी आहे जंहिं सां माण्हू चुस्त तंदुरूस्त रहंदो आहे ऐं खाधे पीते ते ध्यानु ॾे मां बि सभु इहो ई कंदो आहियां सुबुह जो उथी करे बाग़ में वेंदो आहियां व्यायाम कंदो आहियां ऐं खाधे पीते ते ध्यानु ॾींदो आहियां जीअं काई तकलीफ़ न अचे काई बीमारी न अचे माण्हू ॿाहिरों जेतिरो थी सघे घटि खाए ऐं पंधु ते वधीक ध्यानु ॾे जिते पासे में वञिणो आहे त पंधु ई हली वञे गाॾी न खणे अॼुकल्ह हर कोई गाॾी खणी करे पासे में बि वञिणो आहे ॿ पंजे मिन्ट पंधु हूंदो न त पंधु न कंदो गाॾी खणी वेंदो त माण्हूअ खे उहो पंधु करणु खपे जंहिं सां स्वास्थ ठीकु रहंदो जय झूलेलाल